औ जेंना जादोंमोन जों थांब्ला जों थानाय उननि लामाफोराबो कन्डिसनफ्रा मोजां नङामोन आरो जों थांनाय जा जों हटेलाव थादों बे रुमनि साजानाय डिजाइनफ्राबो मोजां नङामोन बिहाय थानाय स्टाफफ्राबो मोजां नङामोन आरो जानाय लोंनायफ्राबो मोजां नङामोन आरो नायनो थाखाय सिनारिफ्राबो बारा मोजां गैयामोन एसेल' मोजां आरो थाजासाबो बाराद्राय गाज्रिद्रायबो नङा बाराद्राय मोजांबो नङा गेजेराव आरो कालार पेइन्ट बे हटेलनि रुमनि खालारफ्राबो बारा मोजां नङा सिम्पोलजोब गासैबो नर्मेलजोब आरो एसे बारा साफा नङा आरो बेमा एसे मैला बिदि दं थांब्ला गाबा गाव गाव गावबागाव थानाय रुमखौ गावबा गावसो साफा खालामनांगौ बाहाय थाग्रा मावग्राफ्राबो बारा मोजां लायराया आरो मेनाजारफ्राबो बारा मोजां नङा फैसा रेंआबो बांद्रायो बे थानाय हटेलनि थाखाय दामा बांद्रायो आरो एसे खम लानांगौमोन हिसाबाव मानो होनब्ला हटेलनि डिजाइनफ्राथ' बारा मोजां नङाना हटेलनि डिजाइनफोरखौसो नायनानै दामखौ लाजायो बिनि थाखायनो आं बांद्राय मोनदों आरो बिनिथाखायनो आं बारा साबजानाय मोनाखै हटेलफोरखौ ओमफाय जानायफोरखौबो एसे मोजांबो होजायोमोन फैसा लानायखौ नायनानै हिसाबै खिन्थु बिसोरो जानायखौ फैसाजों नायनानै होआखै जानला मोनला जाब्बा जुब्बा होदों आरो बिनि थाखायनो आं मोजां मोनाखै आरो हटेलनि डेकरेसनफोरखौ साबसिन साजायब्ला मोजां नुगौमोन कालारखौबो आलादा होब्ला मोजां नुगौमोन खिन्थु बिसोरो कालारखौ जाब्बा जुब्बा खालि ओरैनो नर्मोल मानसि थाजानायल' बानायदों बे हटेलखौ सासे मानसि गोजाननि मानसिया थाहैब्ला माबायदि सिबिनांगौ बेखौ रोङाखै मेनेजारफ्रा आं बिनिथाखायनो गोजोननाय मोनाखै बिनिथाखायनो आं बे हटेलाव थांनाय समाव बेराद बे हटेल एबा रुमाव थांनाय समाव बेराद जेंनायाव गोग्लैदों आरो